हाँ मैं अपने हाथ से बनाया हुआ खाना बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि मैं खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हूँ क्योंकि मैं खाने में सारे मसाले प्रयोग में करती हूँ अगर मैं दूसरों को अपने खाने की रेसिपी सिखाऊं तो उसमें सबसे पहले अगर पूछे तो सब्ज़ी के लिए तो मैं उसमें जैसे भिंडी की सब्ज़ी है तो उसमें क्या करना है दो प्याज़ दो मिर्ची काटो थोड़ा सा ऐसे चार पाँच जो पोत होती हैं वो लहसुन लहसुन ले लो फिर और सब्ज़ी को काट लो सबसे पहले तेल गर्म करते हैं तेल गरम करके हम तेल जब गर्म हो जाता हैं तो हम ज़ीरे का छौंक लगाते हैं ज़ीरे के बाद में प्याज़ मिर्ची पटकते हैं फिर उसके बाद में लहसुन को पटकते हैं फिर सब्ज़ी पटक देते हैं भिंडी इसको को डाल देते हैं फिर क्या है बर्तन से ढक देते हैं ढक कर हम थोड़ी देर उसको छोड़ देते हैं फिर उसमें मसाला पटक देते हैं फिर क्या है सब्ज़ी बन जाती है और हम थोड़ी देर बाद में गैस को हम बंद कर देते हैं तो मैं ऐसे अपनी रेसिपी दूसरों को बता सकती हूँ